दे गोदोथ' हारमुनिसो सोलोंबायमोन दा रोंला जाबाय बोरायबाय नालाय एसे बोरायहांबाय नालाय सिफुंबो सुलाबायदोंमोन गोदो दा आरो बेफोरखौ गोसोआव गैला बेलेक बेबस्थासो लाबाय गथ' गथायनि थाखाय इखोनो दामनाय देनायखौ आं गोसोआव होला जेनेबा मेन्डेलिन गिटार बायदिसिनाफोरखौ गोदो लाइबेरियाव थायोमोन जोंना लाइबेरियाव दङमोन दा लाइबेरियाबो जोंना दिनै गाबोन बर'फ्रा बेलेक बेलेक जायगायावसो थांबाय बिदेसाव थांनो नागिरो बिदेसाव थाङो लोगो ग्रुप गैला नालाय दा बुस्थुफ्रानो गावस्राजोब्बाय थिख बिदिनो दामनाय देनायखौ गोसोआव सोलोंला दा गावनि बेबस्था खामायनायखौ सानो आरो जोङो बेबादि सोलियोसै खालि गावनि खामायनाय बायदिसिनाफोरखौल' जों बेबस्थालासै दा बिबायदियाव बेबस्था गैला दामनायाव जाहा टाइमाबो बारबाय नालाय दामनाय बायदिसिनाखौ थिख बिदि आरो दा जों गोसोआव लाला जोङो खामायनाय गथ'फोरखौ माबादि फिसिनो हागोन गथ'फोरखौ माबादि गाननाय जोमनाय हागोन बेल'सै जों मालाया गोदान गाननोब्ला जाहाबो गोदान गानहोनो हानांगौ बेबादि केपासिटि आरो जेनेबा बिदिल'सै जोङो दा जोंहा बेफोरो रंजानाय मोसानायाव टाइमा जोबलांबाय बिबायदि आरो बिबायदि